देखिए पशु के बारे में हम बात बोल रहे हैं अब जैसे कि हमारे पास जर्सी गाई है जर्सी गाय है और गाय हरियाणा की है और गाय जैसे देसी होती है तमाम गाय प्रकार की होती हैं अब जैसे हमारे पास चार गाय हैं चार भैंस हैं तो उन लोग को देखभाल सुबह शाम नहवाना खाद खिलाना पीलाना रहता है सुबह शाम उसके बाद गाय को अगर बीमारी पकड़ती है तो जैसे हांपने लगती हैं या तो बुख़ार तो नहलाओ तो उ दूसरे टाइप पगुराते देखिए बीमार पड़ता है तो पगुरा ते नहीं हैं त यही इसी से समझ में आ जाता है की नहीं पगुरा रहा है तो इसके लिए हमको किसी श्रेष्ट से पूछते हैं कि जो हमारे श्रेष्ट हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे इसको समझाना चाहिए इसको ब हम क्या करेंगे तो बोलते हैं क्या इस जैसे दवा वो कुछ बताते हैं तो घरेलू वाला चीज़ तो हम करते हैं कुछ बता दिए तो वहीं घर का करेंगे कहेंगे गर्म पानी फिटकरी यही स या गुड़ रोटी को दु दवाई दवा में डालकर तो फिर सलाह लेते हैं उस के बाद यही सब करते हैं नहीं तो फिर तो वहीं बोलते डाक्टर के पास जाते हैं फिर डाक्टर आते हैं दवा वो देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इ सब गाय उ रखने में बढ़िया रहता है सेवा सेवकार करो करो उनका सब कुछ पुण्य मिलता है बढ़िया रहता है जान एक पहचान भी मिलता है कैसे करते हैं यह जानने का तरिक़ा अलग रहता है सब तो अपना बाई हम तो करते हैं सेवा सेवकार करते हैं गाय का जर्सी गाय हरियाणा गाय सब कुछ आता है देसी गाय यही सब बढ़िया बढ़िया गाय रहती है अपनी गाय को संभाल कर रखना चाहिए उसको सेवा सेवकार करिए हमारे पास चार भैंस चार गाय है रखे हैं उसका सेवा सेवकार करते हैं खिलाते पिलाते रहते हैं सब कुछ करते हैं अच्छे से पोषण देते हैं जैसे सेवा करना चाहिए वैसे सेवा करते हैं